हेल' आदा आह नोंस्राथ' गारि भारा होयोमोन ना आमफ्राय दा बेलासिनि चारितायावहाय आङो माने आंनि मिसेसजों आंजोंहाय बङाइगाव थांनो नागिरदोंमोन आरो ना हायोब्ला आह आंखौ थेंगापारा वार्ड नाम्बार थ्री हाउस नाम्बार फाइभाव लांनोफैबानो जाबाय आरो जदि थांनो फ्रि बा आमफ्राय थांजासे हजों थांनो बङाइगावसिम भाराया बिसिबां बेखौ खिन्थाहरबानो जाबाय